جی ظہیر بول رہے ہیں لینڈ بروکر اوکھلا سے جی جی میرا میرا نام محمد عمران ہے اوکھلا میں اور مجھے ساؤتھ دلہی میں پلاٹ چاہیے تھا کیا اویلبل ہے آپ کے پاس

جی ہم کو وہی پچاس گز میں چاہیے ہاں تو کیا اسکوائر فٹ کے ریٹ کیا ہے ہم ہم جو چاہتے ہیں اس پے چاہتے ہیں ہم یعنی جو یعنی گلی میں نہیں چاہتے ہیں ہم روڈ روڈ ہی پے چاہتے ہیں میں مین روڈ پے چاہیے جی جی جی میرا بجٹ تو پینتیس لاکھ کا ہے جی ہاں جی جی جی

جی جی جی دیکھیے سر ہمیں ہمیں روڈ ہی پے چاہیے اگر کچھ پیسہ زیادہ لگے گا تو ہم ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں لوکیشن اچھا چاہیے جہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم ملاقات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم